گوتم بدھ نگر ضلعے میں بہت سارے منائے جانے والے اہم تک آفتی اور تقریبات ہیں جس جیسے عید الفطر مطلب عید عید ہمارے بہت اچھا فیسٹیول ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے جس کا ہمیں بےصبری سے انتظار رہتا ہے عید ہم اچھے عید پہ ہم اچھے پکوان بناتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں عید نم اور لڑکے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور سب کے گھر پر شیر بنتی ہے اور اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں سب کے بھائی ابو سب انہیں عید دیتے ہیں اور مدرس ڈے پر ہم اپنی موم کا دن ہوتا ہے جس پہ ہم اپنی ماں کو گفٹ دیتے ہیں اور میلہ میلہ تو لگتا ہی رہتا ہے بہت لوگ جاتے ہیں جس میں بہت جھولے ہوتے ہیں اور میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں سب جھولتے ہیں اور مزے لیتے ہیں